हेल' द्राइबार आङो सि आइ टि याव आंखौ लांफैनांला दे आङो सि आइ टि याव गैला माने आब' लोमजानायनि थाखाय आं थिनालियावसो दं फैयो आमफाय दा नोंयो आंखौ थिनालियाव लांफैबानो जाबाय दे